گڈ مارننگ جی کون جی میں سہرش بات کر رہی ہوں آپ کون

جی بتائیے کہاں جانا ہے آپ کو لکھنؤ لکھنؤ میں کہاں پر جانا ہے اوکے کس ڈیٹ میں چاہیے آپ کو کار کیا میں جان سکتی ہوں آپ کو کیسے کلر کی کار چاہیے کس کلر کی کار چاہیے آپ کو وہ اویلیبل ہوگی ہمارے پاس جی جی جی ہو جائے گی آپ لوگ کے لیے اویلیبل ہو جائے گا جی جی ہو جائے گی آپ کے لیے اویلیبل آ سیون تھاؤزن روپیز ہے میم نہیں نہیں زیادہ نہیں ہے ڈسکاؤنٹ میم دیکھیے اتنا ہی چلتا ہے اِس میں اتنا نہیں ہوتا ہے دیکھیے پر پرسن تھاؤزن روپیز ہیں اور سیون لوگ ہیں تو سیون تھاؤزن روپیز ہیں تو کہیں زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ کہہ رہی ہے آپ بہت زیادہ کہہ رہی ہیں تو میں ایک پرسن کا کم ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہوں آپ کو سکس تھاؤزن کر سکتی ہوں اُس سے کم نہیں کر سکتی جی جی جی جی اویلیبل ہاں دس بجے اویلیبل ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے مجھے ہاں آپ میسج کر دیجیے گا ایڈریس ٹیھک اوکے